हेल'

ओइ हारिमुनि सोमोन्दै आंनो इसे खोन्थालाय गासैखौबो आं इसे मिनथिनो लुगैदों आं बांद्राय मिनथिया नालाय

दे खिन्थालाय आंनो इसे खोनासंनां

हाजो आगर फारौ मेगन बेखौबो मोजां मोनो आङो

होमबालाय गोब्राबखासै सि दानायालाय बेखौनो सानोमोन आं गोसो सिङाव इसे गोरलै नामा होननानै नों दाफेरबायदा लोगो

गैया आंहा नायफानायानो जाया ओंखायनो बांद्राय मिनथि लांला बेखायनो नोंनाव सोंहरनाय जादां ए आंहा बांद्रा आंहा बांद्राय सिनाय नङा बे हाजो आगर निसा आगर बेफोरखौल' इसे इसे सिनायो औ दे